नमस्ते अरे हमको घूमना है विश्वनाथ जी मानस मंदिर बनारस में घूमना है पाँच लोग हैं हम लोग अरे त जे अथुवा विश्वनाथ जी घुमल जाई मानस मंदिर घुमल जाई इहे सब जो है बाबा लोग के मंदिर है वहाँ पर घूमेंगे हाँ अब हम लोग के घूमने का व्यवस्था ओवस्था चाहिए रहने की देखेंगे अरे जी आप लोग के देखना पड़ गया आ बनारसै में रहल जाई और कहाँ रहल जाई जी

अ हाँ रात के तो आ

हाँ खाना वाना खा के आवल जाई हाँ शाम को खाना वाना खाएँगे तो आएँगे हाँ शाम को खाना वाना खा के तब घूमे आएँगे न अच्छा अच्छा ठीक है पैसे आप कितने लेंगे हाँ तो बतिया लीजिए आप तुम्हारे गाड़ी का पैसा दो हजार अरे ऐसा बात मत करो आप भाई हाँ तो कुछ घटाओगे तब न कि दो हजार रुपए हम कहाँ पाएँगे हाँ जी हाँ ठीक जी बोलिए आँय हाँ हम लोग पाँच लोग हैं ठीक है एक हजार देंगे भाई

नमस्ते